ہم خالی وقت میں گھومتے ہیں چھٹی کے وقت میں پارک بھی جاتے ہیں اور گھومتے بھی ہیں بہت ساری جگہ

گھومنے سے ذہن تندرست ذہن میں ذہن سہی ہوتا ہے کھلتا ہے زیادہ تر عصر کے وقت گھومنے سے ذہن زیاہ کھلتا ہے اور ہم چھٹی کے ٹے چھٹی کے وقت ویڈیو بھی دیکھتے ہیں گیم بھی کھیلتے ہیں اور مووی بھی دیکھتے ہیں کھیلتے کودتے ہیں اور بہت سارے کھیل کھیلتے ہیں اور مستی بھی کرتے ہیں اور پارک بھی جاتے ہیں عصر کے ٹائم زیادہ جاتے ہیں پارک مووی دیکھتے ہیں ویڈیو دیکھتے ہیں اور گیم کھیلتے ہیں ہم اور